गोदो जों उन्दै समानियावदि माबायदिमोन जोंनि बे थासारिया दादि नै जों दा माबायदि सम मोनफैखो गोबां सोलायबाय आरो जायनि जाहोनाव जों उन्दै उन्दै समाव गंगारफोरा फैयोमोन जोंनि बे सिमला एरिया जायगाखिनियाव फैनानै बिसोरो मा लाबोयोमोन जोंनो नाफाम गुन्दै देनानै ना गोरान देना लाबोयोमोन थासुमलि लाबोयोमोन जायनि जाहोनाव नारें कमला लाबोयोमोन जोंनो बेखिनि बेसादफोरखो बिसोरो जोंनो होबाय होनानै जोंनिफ्राय माइरं लांबाय माइरं लांनानै गावसोरनियावथ' खिथि जाखाया नालाय बिदिनो सोलिहैबाय ओमफाय बेबायदिनो फैयो आरो इसोरो फैनानै जोंनो खायसे खायसे गावसोरनि नांगौ बुस्थुफोरखो गावसोरनियाव थानाय बुस्थुखौ लाबोनानै जोंनियाव सोलायबाय ओमफाय जोंबो जोंनियाव गैया जितुके खायसे बुस्थुआ बेखौ सोलायनानै लाखिबाय जोंनियाव बांसिन आबाद मावोना माइ आबाद जोङो बांसिन इसिनि जि बुस्थु होफैया मानो बे बुस्थुखो जों सोलायब्लाथाय माइरं हरोमोन जायनि जाहोनाव बिसिनियाव नामलाङाव माइ आबाद जाया बिसोरो जोंनिफ्राय लाङाब्ला ओंखामखौनो मोनजायामोन ओमफ्राय बिसोरनियाव बांसिनानो जायो नारें कमला बा थासुमलि बिबायदि जायो आरो इसिनियाव ओमफाय बेफोर बुस्थुखौ बिसोर गरायजों लाबोनोनसै खानानै जोंनि बर' गामि गामि आलासि नागिरना आलासि खालामनानै थाफैयो थाफैनानै बिसोरो जोंनो होयो होनानै माने सोलायनानै लाबाय जोंनो बिसोरो नारें कमला होलांबाय थासुमलिखौ होबाय बिसोर बेसेबां बिबांनि होखो जोंफोरबो एसेमान अनुमान खालामनानै जोंबो माइरंखौ हरबाय बिसोरनो बेबादिनो सोलायनानै जायोमोन गोबां बेबायदिनो सोलायनानै जानानै बिदिनो सोलिलायना मिला मिसा थायोमोन गंगारफोरजों ओमफ्राय जायनि जाहोनाव दा गंगारफोराबो रोंबाय दानि जुगजों लोगोसे गोदोदि बेबायदि सोलायनानै सोलिलायनानै जादोंमोन जोङो बेबायदि दानि जुगाव बुहुद सोलायनाय फैबाय दाथ' बिसोरबो फाननो रोंबाय जायनि जाहोनाव नारें कमलाखौ फाननो रोंबाय थासुमलिखौ फाननो रोंबाय गावसोरनियाव जा जा बुस्थु मैगं जायो किसु किसु जायो दा बे बुस्थुखो बिसोर सब फानजुबो समजो लोगोसे सोलायबोजोबबाय जों उन्दै समनि बैफोरबायदिया दा जोंनि गोसोआव हाबनानै दङ जोंदि सोलायनानैनो सोलिनानै जानानै सोलिबोदोंमोन बैफोरबायदिया जोंनि गोसोआव दाबो फैयो ओरैबायदि सल' बाथा बायदि जानानै थाबाय जायनि जाहोनाव आथिंजों थाबायोमोन गरायजों गाखोनासो थाबायोमोन गारि गैयामोन इसिनिथिं लामा मोजां नङामोन जोंनियाव फैनांगौब्ला बिसोरो गोजान लामा हान्थिनोब्ला गराय साजों गाखोनानै फैयोमोन रंगा बानानै थाबाय थाबाय फैयोमोन आरो जोंबो बिसिनि जायगाखो नायनो थांब्ला हाजो गोजौ गोजौ गाखोनानै नायनो थांनांगौ जायोमोन जेसेबां गाखोलांगोन एसेबां गोजौ मोनलांगोन जेसेबां गाखोलांगोन एसेबां गोजौ मोनलांगोन बिसिनि जायगाया जोंनिसाय बेसेबा गोजौ जायनि जाहोनाव अबेबा बायदिखिनि जायगायाव जों गाखोनो हायामोन नामब्लाङाव बोखो हरनांगोमोन गावजो गाव गोजौआव थांनानै बेबायदिनो थांनानैब्लाबो जोङो नायोमोन ओमफ्राय बिबायदिनो आरो फैयोब्ला खिन्थु जों खारख्लायबोनांगौ जरहाय फैनानै ओरैबायदिहाय जरै मोनफैगोन माने गोजौनिफ्राय गाहायसिम बारख्लोबोनानै खारख्लायबोनानैसो फैनांगौ जायोमोन बैफोरो दिनै बेबायदि माबाया दा गैला मोजां लामा ओंखारबाय दा बैफोरो जोंनि थाखाय सल' बाथा बायदि जानानै थाबाय गोदोनिया दा जों आरो दा थांनोब्लाबो जों नाहैनोब्लाबो मोजां इसे लामाजों थांनानै नाहैनो हानाय जाबाय गावसोरबो फैयोब्लाबो जोंनि लामाजों मोजाङै फैनानै फैनो हानाय जाबाय थांलाय फैलाय खालामनो हानाय जाबाय आरो जि बेसाद फाननांगौ बेफोरखौबो फाननो सुजुग सुबिदा जाबाय गावस्राबो नामलांनिफ्राय जोंनिसिम आरो जोंफोरबो बिसिनिफ्राय मायबाफोर लायनांगौब्लाथाय थांनानै गारि गुराजोंब्लाबो लायनो हानाय जाबाय बिबायदिनो दा सोलायनानै गोबां सुबिदा जाबाय आरो गोदोनि सोलिथायफ्रा दा बेबायदि जोंनि गोसोआव उन्दै समनि गोसोआव जानानै दङो आरो बेफोरनो